नमस्ते दीदी दीदी आपको यह कह रहे थे कि हमारे घर में शादी है भैया की तो आपसे कपड़े सिलवाने हैं ब्लाउस भी बनवाने हैं पेटीकोट भी बनवाने हैं कुर्ता भी बनवाना है बनवाना है और शर्ट भी सिलवाना है पेट भी सिलवानी है तो बच्चों बच्चों के हैं कपड़े और ब बड़ों के लिए क़मीज़ सिलवाएंगे बाबा के लिए तो ऐसा है दीदी कि आप अच्छे से सिलना ब्लाउज जो मेरे हैं वे फिटिंग के सही होने चाहिए उस उसमें जो वह दीदी ब्लाउज के बड़े गले मत करना क्योंकि और उसमें डोरी कोरी मत लगाना ब्लाउज छोटे गले के लगाना और लंबे ब्लाउज सिलना मेरे लिए हाँ और दीदी कुर्ते में जेब लगाना मत भूलना कुर्ते में च जितने कुर्ते हैं इतने कुर्ते में आपको जेब सब में लगानी है जेब अच्छे से लगा देना दीदी और पेटीकोट जो हैं तो उसमें नीचे झालर वाले नहीं होते हैं वह मत सिलना मोड़कर जो मोड़कर जो सिले जाते हैं वह दीदी सिलना मेरे पेटीकोट और साड़ी में अच्छा दीदी साड़ी में फाल भी लगवानी थी लग जाएगी हाँ तो दीदी साड़ी में फाल भी लगवानी थी वह भी लग जाएगी आप कह रही है तो फाल भी लगवा देना और हाँ बच्चियों के फ्रॉक सिलवाना है और दो लड़कियाँ हैं उनके सलवार सूट सिलवाना हैं हाँ सब नाप नाप सही होना चाहिए हाँ नाप सही चाहिए और दीदी ऐसा है कि फिटिंग के ही सबके कपड़े सिल तो वह ब्लाउज की सिलाई आप क्या लेती हैं और पेटीकोट का क्या लेती हैं आप और कुर्ते की सिलाई कितनी लेती हैं आप और फ्रॉक के कितने लेती हैं आप और पैजामे के कितने लेती हैं आप पैजामा की कितनी लेती हैं आप सिलाई और जैसे सर्ट हो गई सर्ट के कितने आप लेती हैं सर्ट के दो सौ और पैंट के कितने लेती है दीदी डेढ़ सौ और अच्छा उसमें फिरती जो बनती है उसके कितने लेती हैं आप अच्छा और बताइए दीदी एक उसमें जो होता है शरारा आता है पैजामा डाईरेक्ट ऐसे पंजाबी सूट आता है और जैसे कि एक वह चला है धोती कुर्ता वाला उसके डेढ़ सौ तो ठीक है दीदी फिर आप रेट सबके आप बता ही चुकी हैं हाँ तो फिर परसों आपके यहाँ कपड़े डालते हैं सिलने के लिए ठीक नमस्ते दीदी